ॿ डिसेंबर ॿ हज़ार पंद्ररहां टे नवंबरु उणिवीह सौ सोरहां सतावीह सप्टेंबरु उणिवीह सौ पंद्ररहां अठावीह जून उणिवीह सौ तेरहां उणटीह जुलाइ उणिवीह सौ बारहां